हॅलो आ हांव बरें आसा तूं कशें आसा आ तें जी पी एस सी चें मगो तें तेंगे तें हें गो तें सायटीचें सायट खबर आसा तेंची हय ते सायटीचेर मगो तेंच्या ते पोस्ट बीन येता गो सो ते चेक करपाचे कळ्ळें म्हणल्यार डिफरंट डिफरंट हाका एक एक पोस्टा डिफरंट डिफरंट तांचे तें हें आसता म्हणल्यार डिफरंट तुगेली हें आसता हें गो तुगे एपलाय करपाचें एक समज थोड्यांक मास्टर्स आसता थोड्यांक ग्रेजूयेशन आसता मागीर थोड्या सगळो पोस्ट ग्रेज्यूशन आसता मागीर थोड्यां सबजेक्ट तशें आसता ते प्रमाणे पोस्ट येता पळय कशे तेका एपलाय करपाचे आनी तेंगे ते एवरी मन्त तेंगे ते रिलीज जाता हें आसता पोस्ट आसता पोस्ट आसता पळय हे फाटी तशें ना एवरी मन्त पोस्ट येता तेंचे एवरी मन्त अशें म्हणल्यार तेंगे तें जी पी एस सी सायट आसा पळय तेचेर एवरी मन्त तेंगे डिफरंट येशे पोस्ट येता म्हळ्यार ताका एडुकेशन कोलीफिकेशन मागीर तुगे तें हें हें मागीर एकजाम कन्डक्ट तें सगळें आसता त्या सायटीचेर कळ्ळें सो आनीक तें सायट आसा पळय तेंची तें सायटीचेर ते सायटीचेरच म्हणल्यार तेंगे ते पी डी एफ डावनलोड करप आसता म्हणल्यार अशें गो स्टेज वायज आसता तें आतां ह्या म्हयन्याचें एक हें न्ही म्ह म्हयन्या एक दोन तारकेर तांगे पोस्ट आवट जाता पोस्ट आसा ते मागीर ह्या म्हयन्याचे एक एक जालो मागीर दुसरे दुसरे म्हणल्यार तेच म्हयन्या भितर मागीर तेंगेलो तें एपलाय करपा एक डेट आसता तुका खंयची लागता ती तेंतू मागीर तेंगेलें एपलाय जालें म्हणटकीर आय डी कार्ड येवपा एक डेट आसता आनी मागीर तेंगे तें एक म्हणल्यार मागीर तेंगे तें आय डी कार्ड बीन येतकीर एकजाम डेट आवट जाता

हय करया मगो पोस्ट येले जाल्यार म्हणल्यार आमकां फुडल्यांतल्यान येवपा जाय हय आ आ चल बरें बाय